میرا ذہن اس سوال کو اور اس کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر ہے اس لیے میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں نہیں دیکھ سکتا اور میری سمجھ کے باہر ہے